सेरसेयाव माने दामआ गोसा जाजोब्बाय नालाय ओंखायनो दुइ हाजारसो लागोन आरो आङो औ दे दङ नाम साम लिरनानै होनो हागोन नों फिसौजोनि नामफोरखौ खिन्थाबानो जाबाय

औ दे दे बानायगोन अर्डार होखाबाय नालाय औ

आंनि केकखौ बयबो बाख्नायखायो बयबो अर्डार होना लांखायो नालाय दे मोजां बानायखायो बानायग्रा मानसि दंखायो नालाय ओंखायनो गासैबो आंनावनो अर्डार होफैजोबो ओंखायनो आङो मोजां बानायनानै हरखायो आरो आंनि केकखौ रावबो बासिखाया औ औ औ दे दे होमबालाय दे